भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या है पाकिस्तान की क्योंकी पाकिस्तान हमला करता है आतंकवादी भेजता है हमारे यहाँ पर वो देश के बॉर्डर पर बहुत सारे आतंकवादी भेजता है आतंकवादी अटैक कर हमले करवाते हैं करवाता है और चाइना बे हमले करवाता है जैसे कि हमारे देश को बहुत ज्यादा नुकसान होता है बहुत ज्या दा समस्या का समाधान करना पड़ता है और और बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं बहुत सारे समस्याएँ हैं भारत के सामने और गरीबी है बेरोजगारे है बेरोजगारी तो इतनी है के पूछो मत क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा है बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं हर साल पता बहुत सारे जादा से जादा स्टूडेंट पढ़ लिख पढ़ लिख जाते हैं लेकिन फायदा क्या है उनको नौकरी मिलती ही नहीं कहीं पर भी चले जाओ उनको सरकारी नौकरी सौ में से एक को मिलती है हजार में से दो को मिलती हे तो बाकि सब तो सारे बेरोजगार ही बेरोजगार होते हैं और बिजली बिजली बिजली में भी क्या है के बिजली की जो ओ है बहुत ही महँगावाली हो गई है क्योंकि बिजली का जो बिल आता है वो बहुत ही जादा आता है कम बहुत कम बिजली आती है लेकिन बिल बहुत ही जादा ह होता है इसकी वजह से भी बेरोजगारी बढ़ जाती है क्योंकि गरीब लोग तो हम बिल दे नहीं पाते हैं और अब तो स्मार्ट मीटर लग गई जितनी बिजली खर्च होगी उतने पैसे देने पड़ेंगे तो स्मार्ट मीटर की वजह से अब कोई टी वी फ्रिज कूलर वगैरह ये भी नहीं चला पाता है क्योंकि क्या है कि बहुत जादा पैसे आते हैं तो इस वजह से लोग बहुत ही बिजली कम यूज करने लग गए लेकिन फ़िर भी इस्तेमाल तो करते ही हैं और बेरोजगारी तो बहुत ही ज्यादा है क्योंकि शिक्षित लोग होए घूमते हैं शिक्षित लोग क्योंकि प्राइवेट जॉब करते सारे बहुत ज्यादा लोग प्राइवेट करते हैं सरकारी तो करते ही नहीं हैं क्योंकि सरकारी उनको मिलती ही नहीं है कोश्चन उनकी पढ़ाई इतनी मेहँगी है कि कोचिंग की फीस तक नहीं दे पाते हैं और भी बहुत सारे महँगाई है जे छोटी छोटी चीजों को जोड़कर भी अगर हम कहें तो महीने का दस या पंद्रह हजार महीने का राशन पानी वगैरह हो जाता है जो कि एक गरीब के इंसान के बस की बात की है ही नहीं इसी वजह से बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है पहले क्या था कि बहुत सारे अगर एक घर में दस लोग कमाते थे एक खाने वाला होता था अब एक कमाता है दस लोग खाने वाले होते हैं इस वजह से भी बेरोजगारी बहुत जादा बढ़ रही है और बेरोज रोजगार मिलना तो मुमकिन ही नहीं होता है छोटी मोटी ही नोकरी कर लेते हैं और उससे गुजारा करते हैं क्योंकि गुजारा तो हर किसी को करना ही होता है जैसे तैसे और शिक्षा नहीं मिल पाती है बच्चों को गाँव में शिक्षा नहीं मिल पाती है शहर में एँ जाकर शिफ्ट होते हैं वहाँ पर शिक्षा लेते हैं तो वहाँ पर भी बहुत जादा महँगाई वाड़ी होती है तो उस वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और बहुत जादा समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है बहुत जादा महँगाई वाड़ी होती है तो इसी वजह से कोई भी बच्चा पढ़ नहीं पाता है बेरोजगार ही रहता है और पढ पढ़ लेता है तो क्या हुआ फायदा क्या है उनको सरकारी नौकरी मिलती ही नहीं है